बर' रावखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंहा सुबुंफोरखौ बर'नि गावगाबाव गावनि गावबागावनि बर' रावजों फरायनांगोन आरो नाजानांगोन आरो गासिबो बर'फोरा गावबागावनि रावजों फ'रायनानै मोजां नाजानांगोन आरो फरायनायाव गावसिनि रावखौबो सोलोंनांगोन आरो नाजानांगोन गावनि फरायनाय आरो गावनि जौगानाय गासिखौबो नाजानांगोन आरो बर'नि बर'नि रावखौबो